में जियां तूआनू सनाया कि मिगी घूमना ज्यादा पसंद ऐ ते जगह जगह जाना मिकी जेह्ड़ा सुआल आ दा इस च ऐ कि कि तुस उ'नेंगी मोटीवेट मिलदा मोटीवेट एह् चीज मिलदी मिगी के में नई नई जगह् घूमां उं'दी नई नई चीजें गी दिक्खां उद्धर केह् केह् चीजां हैन क्योकि साढ़ा बसोली जेह्ड़ा ऐ प्हाड़ी क्षेत्र आई जंदा ऐ थोह्ड़ा पिच्छे गै ऐ उस चीज दी फेसीलिटी बड़ियां ज्यादा घट्ट ना इद्धर अस बाहर जाइयै ते मिगी नई नई चीजां दिक्खने गी मिलन नयी नयी खूबसूरती जेह्ड़ी उद्धर दियां हैन ओह् चीजां मिलन है ना फिर में उ'नेंगी बसोली आइयां सनाई सकां कि उद्धर में गेदा हा ओह् चीज हैन बड़ी शैल शैल चीजां न ते जियां साढ़ी बसोली तुही दिक्खो कोई पार्क नेईं ऐ कोई बी ज्याद इक बी पार्क नेईं ऐ साढ़ी बसोली च अस अहें उद्धर गै बाह्र जाइयै कुतै उत्थै पार्क इन्नी इन्नी सोहनी पार्क ऐ कठुआ चली गे ड्रीम पार्क डाक्टर बिरला पार्क इन्नी इन्नी सोहनियां पार्क न इ'न्नी तुस उद्धर सैर बी करी सकनें ओ मार्निग वाक उद्धर लोग जेह्ड़ा ऐ जिम बी खुल्ली दियां न बाह्र इन्नी इन्नी सोहने़ियां लोक उद्धर जेइयै बड़ा काम्फर्टेबल महसूस करदे जेल्लै में दिक्खेआ मेरा बड़ा ई मन खुश होएआ ते में उ'नेंगी बी दिक्खेआ मतलब होर अस चली गे बैष्णो देवी चली जाओ उस साइड दिक्खो जम्मू च किन्ने सारी फैसीलिटिस न साढ़े बसोली ते हून पिज्जा आया ऐ पैह्ले ते अस पिज्जा खाने गी बी दनेरा जाना पौदा हा पंजाब आह्ली साइड हून साढ़ी बसोली च बी पिज्जा आई गेआ बाह्र जाइयै सानू ऐक्सपीरियंस मिलदा दिक्खने अस मोटीवेट होऐ अस कि नी साढ़ी बसोली च एह चीज घट्ट हा है नी अस कुदै बी जाइयै दिक्खी सकनें आं कि केह् केह् चीजां न है ना ते